आंथ' बिदि उल सुनो बो आरो सुथेनायाव फोरोंफेरनो मोनाखै आरो गुबुननिफ्राय सोलोंफेरनायबो जायाखै मानो होनबा आं बे खामानिखौ सोलोंफेरै बे खामानिखौ सोलोंफेरनायानो जायाखै आरो बे हाबाखौ आं बे फोरों माबाखौ जोंनि आब'नि आब'खौ नुदों सोलोंनाय एसे बिनि खौनो इसे खिथानोसै आं बे बियो माने मोनसे एमब्रयदारि सुनो नागिरदोंमोन आरो बे एमब्रयदारि सुनाय सोलोङोमोन बे एमब्रयदारि सुनायाव मोनसे फ्रेम बादि आराम मोनसे ओरै राउन्द माबाखौ लानाय नुदों फ्रेम बेयाव जि होनानै जिखौ होनानै बेयाव बिजि खुन्दुं लानानै बिदिनो बियो बिबारफोरखौ आखिनानै बिबार सुनाय नुदों आङो बे बिबार सुनायाव बे बिबारफोरखौ आखिनानै लाखाजोबदों गासैबो आखिनानै लाखानानै बेयाव बे जेरै आखिदों बेजोंनो बे बिजिजों बिजिआव खुन्दुं नों मा खालारनि सुनो बेखौ आरो गलापनि गोमोनि गोथांनि बिलाइफोर बानाय बा गोथां बिदिनो बिबारफोर बानाय बा गलाप गोमो बिदिनो बेजों आखि मा आखिनायनि जेरै आखिदों बेजों सुयै सुयै बिदिनो बिजिजों सुनानै बिबार बानायनाय बिलाइ बानायनाय बेफोरखौ नुदों आरो